मां महाकाल ते वियसि पर हुते पहुचण खां पोइ मूंखे ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजे मन में वीचारु आयो भाई हिन खां पोइ मां अॻिते बि भई कुछ वीचार सोचियो हुओ ॾाढो मूंखे सुठो थो लॻे अहिड़ो वीचार में आयो त मांखे नज़ारा मतलबु ॿियो कुझु ई नज़र पियो अचे पर सुठो पियो अचे महाकाल ते पहुचमि दर्शनु कयमि हुन खां पोइ नज़ारो मूंखे ॾाढो सुठो पियो भई अॻिते बि मुंहिंजो मतलबु वीचारु हुओ वातावरणु सुठो पियो लॻे